ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی تو برتن دھوتے ہوئے بہت سارے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے ایک فنکشن تھا تو اس کے لیے میرے کو میں نے ان گیسٹ کے لیے چائے بنائی تھی چائے دینے کے ان کو سرو کرنے کے بعد جو کپ تھے ان کپ کو میں نے دھونے کے لیے لے آئی کچن میں جب میں ان کو دھو نے کے لیے میں نے اسٹاٹ کیا تو اس میں سے دو کپ جو تھے وہ ٹوٹ گئے نیچے گر گئے میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئے پھر میں نے ان کو بہت امی سے چھپایا جوڑنے کی کوشش کی میں نے اس کو جوڑا بھی کچھ بھی لگا لگا کے میں نے اس کو جوڑا اور بہت محنت کی میں نے دو تین دن لگاتار اور پھر وہ میں نے کچن میں ویسے ہی سجا دیا مطلب جیسے کپ کو سجایا جاتا ہے سجانے کے بعد پھر میری ممی نے ایک دن اس میں اپنے لیے چائے نکالی اسی کپ میں جس میں میں نے جس کو میں نے بہت اچھے سے مطلب جوڑا تھا اپنی محنت لگائی تھی اور پھر امی کو کیسے نہ کیسے کر کے پتا چل گیا کپ ٹوٹا ہے اور میں نے توڑا ہے